आंनि जुनारफोरजोंथ' सोमोन्दोआ मानि ओरैबायदि खाथि आं न'खराव आंनि गथ' गथायजों मा बायदि थायो आं जुनादफोरजोंबो बेबायदि थायो आंनि दावसिन दावमा अमा बोरमा दाव हांसो आं बेफोरजोबो आंनि गथ'वा आंनो जाबायदि खाथियाव थायो आं बेसोरखौबो आं बेबायदि लाफायो आरो आंनि गथ'फोरनो जाबायदि जाहोयो ओह समायाव बा टाइमआव होयो बेबायदिनो आङो दावसिन दावमा जुनादफोरनोबो आङो बेबायदिनो सम बायदियैनो जानायफोरखौ होयो आरो ना फुङाव सिखारबा आं जाबायदि जोंनि गथ'नो जोङो ओह मोखां सुनो जगायना दै होयो ओह साहा दै होग्रोयो बेनि उनाव जोङो ओंखाम जाहोयो ओंखाम जाहोनानै बिसोरखौ साफा सुफा ओरैबायदि खालामो नालाय थिग बेबायदिनो जुनादफोरखौबो फुङाव सिखारनानै आदार होयो दावसिन दावमाफोरखौ लेंस्रांनानै जागा थायसेयाव मथिंबा आदार होयो बा दाना होयो ओह बोरमाबाबो बेबायदियानो फुङावनो इसे दिहुनस्रांनानै ओह बिलाइ बायदिसिना नागिरनानै बा दुब्लियाव गांसो बेबायदिनो दोनदाल हैनाय जायो बेफोर बायदिनो होना दोनैयो आरो न इनो जुनादजों मानसिजों फाराग गैयै बायदि सान्नांगोन बा अन्नो रोंनांगोन नोङो जुनादखौ फिनानै जुदि बेखौ सानसे जुदि फोरान्ना दोनोब्ला बे जुनादआ जुनाद महर थानाय नङा बेनिखायनो जुनादफोरखौ नोङो ओह नख'रनि मुवा बायदि जुदि सानदोंबा बेसोरखौबो अन्नो रोंनांगोन अनाबा बिसोरबो माहा जोंनोलाय मा जोंखौथ' जेबो माबा खालामनो हानाय नङा जोङो जिब जुनारखौ मानो जों फियो जोंखौ न'खराव जिब जुनारा इमान सहाय खालामो जोंनि अबाब अबाबाव जोंखौ इमान राहा सुंस'ना होयो मालाबा जोङो रां गैयाब्ला ओह दावसिन दावमा बा जुनाद फिसिनानै जोङो बेफोरनो जोङो न'खरनि माखासे खामानिफोरखौ बा जेंना जेंसिखौ जों सुस्रांनो हायो बेनिखायनो जुनारा जोंखौ जुदि इसिबांखिनि मदद होयोबा जोङो जुनादखौथ' जों अन्नांगोन नङा होनबा जुनादखौ अनाबा बेयो माबायदि जोंखौ मदद होनो हागोन जा समाव जोंखौ ओह जुनादआ नोंहा जेनोबा दिनै नोंहा नख'रनि थाखाय बिराथ अबाबआव गोलैनानै दङ दिनै नोङो जेथिंबो राहा मोनाखै बा जेथिंबो नोंखौ ओह सं राहा सुंस'हरनो नोंहा जेथिंबो लामा नुहराखै बे समाव नोंहा नोंनि नख'रनि जुनादफोरानो नोंखौ मदद होगोन माबायदि मदद होगोन होनोबा नोङो जुदि जुनादफोरखौ बा अन्नानै ओह मोजाङै जुदि जोथोन लानानै नोङो जुदि गेदेर गोलाव खालामदोंबा बेयो नोंखौ ओरैबायदि समाव नोंखौ राहा सुंस'गोन नोङो मानि जेबोखौनो मानि खहा होन्नाय बा अबाब होन्नाय बस्थुवा नोंहा जानाय नङा आरो न' बे बायदिखायनो जोङो जुनारफोरखौबो जोङो मोजां जोथोन लानांगोन ओम सोमोन्दो थानांगोन दा जुनार होन्नानै जोङो जुनार बायदि बाहायनाङा ओह थानाया जोंहा बेलेग बेलेग जागोन खिन्थु अब्लाबो नोङो जुनादजों मोजां सोमोन्दो थानाय जानांगोन आरो ना जुनादफोरा मा समाव मा जायो मा समाव मा खालामो माबायदि दोन्नांगौ माबायदि जोथोन लानांगौ माबायदि अन्नांगौ जोङो बेखिनिखौ जुदि बाहायनो रोङोबा जुनादआ सामफ्रामबो नोंजों लोगोआव थागोन बा नोंखौ मदद होगोन आरो न' जोंनि जोंहा जोंनि नख'राव जोंहा गोबां जेंना थायो बा ओह खहा जानाय रां रुपानि अबाब जायो ओह बेफोर रां रुपानि थाखायनो जोङो जुनादजों खाथि सोमोन्दो थानो गोनां जायो थारमानि माबायदि खाथि सोमोन्दो बे जुनारखौ जुदि नों अनाबा मोजां जाहोवा बेनो सम बायदि जुदि नोङो जेबो जाग्रा होनो रोङाबा बेयो मा जायो बेखौबो जुदि नों मिनथियाबा अब्लानो नोंखौ जुनारखौ नोङो नों बोरै अन्नाय होन्ना सान्नो नोंखौलाय न' नोङो अन्नो रोंनांगोन बे जुनारा ओह सम बायदियै मा जागायाव अबे समाव दोन्नांगौ हराव मायाव दोन्नांगौ सानाव मायाव दोन्नांगौ बा बेयो मा समाव मा मा जाहोनांगौ बेनो जाग्राखौल'दि इनो जाहोबा जाया बेनो गुबुन बेसादबोथ' जाहोनो नांगोन जों जेन'बा मानसियाबो नङाहोमबा नों मानसिनोबो बा गथ' गथायनोबो जोङो मोनसेल' मुवा जाहोयाथ' गथ'नि ब्रेननि थाखै बा मोजां जाथों होन्नानै बा देरथों लावथों मोजां गिदिर गोलाव जाथों बेमार आजार गैयै जाथों होन्नानै जोंबो बिदि गथ'खौ जुदि जों फोसाबोबा बा बे बेखौ जोङो जथ्न लायोबा जोथोन लायोबा थिग बेबायदिनो जोंबो जुनादफोरखौबो बेबायदि अन्नो रोंनांगोन आरो न' जुनादखौ अनाबा जुनाराबो जुनादफोरा नोंखौलाय मला मदद होनो हानो हानाय नङा जोङो जाहोनांगोन लोंहोनांगोन मोजां मोजां बस्थु होनांगोन जेनबा ओह बैसोनि सिगां बेखौबो जोङो फेदेरनो रोंनांगोन बेखौ जुदि थेने मेने जुदि नोङो दिनावनो जुदि खेबसेल' जाहोना दोनोबा बे जुनादजों माबायदि थांना थानो बेलाय बेयो जेबो अन्नायनि नेरसोनानो जानाय नङा जुनाद होन्नानै जुदि जुनाद होन्ना बाहायनानै गारना दोनोबा होह नंनायनि नङैनो थोर थार होन्नानै होखारना हरोबा बेयाव नोङो बोरै जोथोन लानाय जानो बा अन्नायनि नेरसोन जानो जोङो अन्नांगोन जुनादखौ जुनाद बाहायनाङा जुनादानो नोंखौ समाव नोंनि भबिसदआव बा नोंनि नोंनि उनदा मा होनो खहा जानायखौ नोंखौ सुफुङोबा नोंनि अबाबाव नोंखौ मदद खालामोबा बेनिखायनो जों जुनादखौ अन्नांगोन आरो न जुनाद अन्नो रोङाबा बेयो मानसि माहारियावनो गोलैयानो मानसिजों जुनादजों फाराग दङ खिन्थु अन्नायाव बा जोथोन लानायाव जों मानसिखौ जाबायदि जोथोन लायो जुनादफोरखौबो बेबायदिनो जोथोन लानो रोंनांगोन आरो न' नङाबालाय नोङो बोरै मा खालामनो हानो जुनारा जुनारानोसै बेखौ गासिबो मिथिगौ जुनार होन्ना जों लोगोआव सामफ्रामबो लाफानो हाया बेहाबो जायगा दङ थानो थाखाय बेनोबो मोजां जायगा होनांगोन जुनाद होन्ना हाग्रा बंग्रा हेगारना दोनबाथ' जों जाया ना बेखौ जायगा होनो रोंनांगोन ओह नोंखौ जुदि मदद होदोंबा बेखौबो नोङो मदद होनांगोन बेनि थानाय जायगाखौ फोसाबना हो जानाय लोंनाय फोसाबना हो मोजां मोजां मुवा बेसाद हो बेनोबो होमबानो नोङो नोंनि माबाया नोंनि बेरखांगोन आरो न नोंनि जुनाद अन्नायनिया बा जोथोन लानाया मुङावल' नों बुंनायावल' खुगायावल' नोङो जुनादखौ अनो बा जोथोन लायो आं ओरै ओरै होयो ओरैनो बुंबा जाया बेखौ नुनोबो नांगोन ना न' होमबासो मिथिगोन नोङो खाथि खालायाव होमबा सोंगोन जि ओह जुनादफोरखौ बायदिसिना दाव अमा बोरमा मोसौ लानानै बाङायबो नाया अना हेगारना होयो माबाना होयो जथ्न लाया फैसाल' लायो माबाल' लायो होन्ना बुंबा जोंथ' हानाय नङा हानायखौ नङा जों सहायनो हानाय नङा बेखिनिखौ बुंनायखौ बेनिखायनो नाजा नोंबो मोजां खालाम नोंखौ जुदि ओह अबाबाव जुदि नोंखौ सहाय खालामबा नोंखौ जुदि अनोबा अनसुंथाइ बायदि होयोबा नोंनि अबाबाव जुदि सुफुङोबा नोंबो अननो रोंनांगोन आरो ना जुनादखौ नङाबा नोङो जेबो माबानाय नङा जुनाद अन जुनाद अनबा बोर मोनो नो जुनादफोरखौ अन्नो रोंनांगोन जुनादा नोंनो बिनो रोङाना बियो आं इखौ जानि इखौ जानि होन्ना बिनो रोङा नालाय न बेनिखायनो जुनादफोरखौ अननांगोन आरो माथो रोङा बिसोरो जि होयो बेखौसो जायो किसुमान किसुमान जुनादखौ हेगारना होनो हायो किसुमानखौ हेगारनो हाया सामफ्रामबो सानसे हरसे खाथाबना दोनो बेखौबो अन्नांगोन आरो न' बिसोरथ' बिनो रोंला नालाय जों मानसि हिसाबै ओह जुनादजों मानसिजों बेनो सोमोन्दोआ जुनादआ जेबो माथो रोङा गाबगोन खिन्थु जेबो बिनो रोङा बुंनो रोङा सानाय सुनाय खिथानो रोङा ओह बेनि थाखायनो जोङो अन्नो रोंनांगोन आरो जुनादखौ जुनादजों इदिनो सोमोन्दोआ बेनो मानसिजों जुनादजों बेखिनियानो आरो जुनादनि सोमोन्दोआ जों मानसि बिसोर जुनाद अन्नो रोंनांगोन बिसोरनि जानाय लोंनाय जुदि समाव जुदि होनो रोङोब्ला बिनो आरो न' बोर मोनगोन आरो जुनाद अनोब्ला बेखिनियानो